इंडियान म्हणटा तें एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंटूच चलता इंडियान विदाउट एंटरटेनमेंट पोटांत जेवण सुद्दां वचनात आतां इंडियेचो म्हणटा तो बॉलीवूड फामाद इंडियेंत ऑलमोस्ट एवरी वर्सा पांचश्या वयर ते हजारा वयर पिक्चरां रिलीज जाता आनी तांकां पळोवपाकूच सगळीं सुपर डुपर हीट जाता आमी इंडियन म्हणटा इंडियन लोकां म्हणटा ती पिक्चरां फुडें पिशींच आनी पिक्चरां फुडें सोडूनच तांच्या हिरो आनी हिरोईनी फाटल्यान जाल्यार सामकींच पिशीं आमचे इंडियन सिनेमा आनी इंडियन एंटरप्रायसीस म्हणटा तें बॉलीवूड हें वर्ल्डाचें सेकेंड टॉप मोस्ट इकोनोमीक हितून येता म्हणजे की तें सगळ्याकून सेकेंड मोस्ट रेवन्यू जेनरेट करता इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर बॉलीवूड आमचो तेज्या भितरूच आनी बारीक बारीक राज्यान जशे टॉलीवूड हें सुद्दां येता भोजपुरी हे इतून सगळें इन्क्लूड जाता बॉलीवूडांत बॉलीवूड म्हणटा तो इंडियान सगळ्या वयर आसा टॉलीवूड बी कमी आसा टॉलिवूड ताजे सकयल येता आनी भोजपुरी बी सकयल आसा सकयल म्हळ्यार कशें आसा हिंदी लँग्वेज बॉलीवूड तेलुगू तमिळ तुलू ही सगळी टॉलीवूड येता आनी भोजपुरी आनी थंयची नॉर्थाची लँग्वेजीन येता ती सगळी भोजपुरी हितून येता सो तांचे कशें आसा की जितली लॅंग्वेज समजोवपी आनी उलोवपी ऑडियन्स आसा त्या वायज तांकां कम्पेर केला इंडिया इंडियान म्हणटा तें सगळेंच चलता कोण अशें चलना अशें ना बट सगल्यांचो आपलो रेंज आनी आपली ऑडियन्स आसा सगळे आप आपले भितर चलता तशें करून खुबशे हें जाता पूण आतां आतांच्या काळान पळोवपाक गेल्यार आमचे इंडियन लोकांक एक्शन फिल्मी आनी लव स्टोरी आनी इंटेन्स थ्रिलर म्हणटा ते सामके इंडियन स्टोऱ्यो आसता त्यो आवडटा आनी इंडियन सिनेमा त्यो आवडटा इंडियन सिनेमा म्हणटा ते खूब वेगवेगळे तराचे सिनेमेटीक वी एफॅ क्स हाडटा ते लोकांक एट्रॅक्ट करपाक लागून बट आतांचे यंग जनरेशनचे जेजी भुरगीं आसा ते चड एंटरटेनमेंट थ्रिएटरांचेर न्हू बट ओ टी टी प्लेटफॉमाचेर पळोवपाक चूज करता तांकां चड आवड आसा ते वॅब सिरीज ना जाल्यार बींच वॉचींग म्हणटा तांकां करपाक आवडटा एक एपिसोड ते लगातार रात जाय सर रातीची सकाळ जाय सर पळयता तांकां बिंज वॉचींग करपाक खूब आवडटा एटरटेनमेंट म्हळ्यार हे आमचे एंटरटेनमेंट चडान चड तीन वरां चार वरां चलता बट जे एपिसोडीक बीन वॉचींग आसा तांचे रातीचेर तीस लायता अशे तरेन आमचे एंटरटेनमेंट खूब चेंज जाला स्टार्टींग आमचे आमचे आजे बी जे बी आसले ते थिएटराचेर पिच्चरा पळयताले आमी सुद्दां थिएटरा आनी टिवीचेर पळयल्या बट आतां आतांचे भुरगे म्हणटा ते थिएटराक चड हे करिना ते आतां मोबायलाचेर ना जाल्यार टिवीचेर पळोवपाक प्रेफरन्स करता अशे तरेन खुबशी हे आसा की आमचे भारतीय अपडेटेड जायत आसा आतां नवे नवे हिरो येता नवी नवी एक्टर्स येता नवे नवे डायलोग्स आनी नवी नवी मेथ्सां येता जशें की वी एफ क्स बी पयल्यो नासले पयल्यो एक बाण येतालो दुसरो बाण येतालो आपटालो जाल्यार फुगटी फुट्टाल्यो आनी इफेक्ट्स दाखयताले बट आताच्या काळान तशें ना इतले बरें लायटींग इतले बरे एडिटींग इतले बरें लॅपटॉप येयल्या की बरे बरे सिन्स आमी एडिट करपाक शकता आनी ते टिवीचेरूय बरेच दिसता आतांचे तर पळोवपाक गेल्यार वी एफ एक्स एड करून आमी स्पेसिफीक इंस्ट्रुमेंट्स बी यूज करता आनी आमकां थ्री डी मॉडल्स जेचे पडटा अशे तरेन आमी खुबशे आमचे अपडेट जाल्या आमची जशी जशी टॅक्नोलॉजी अपडेट जाता तसो तसो आमचो एन्टर्टेनम सॅ सेगमेल्टू आसा तो अपडेट जायत गेला अशे तरेन आमची जी विजुअल क्वॉलिटी म्हणटा ती खूब अपडेट जाला आनी तशे तरेन आमचे क्वॉलिटी ऑफ एक्टर्स आसा ते सुद्दां अपडेट जायत गेल्या असो आमचो भारतीय हो एंटरटेनमेंट सेक्टर खूब फुडें वयतलो आनी तो खूब हे करतलो अशें आमी म्हणटा